मैंने एक शोरूम से पंखा लिया था बजाज का जो कि मैं अपने घर में लगवाया उससे मुझे बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा जैसे कि वो एक तो लाइट बहुत ज़्यादा खींचता था डस्ट भी खींचता था कई बार खराब हो जाया करता था उससे मुझे बहुत सी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा कभी कभी चलते चलते कब रुक जाए कब फूक जाए